हेल' औ बेयो माबा अनजिमा रेस्टुरेन्टनि नाम्बार ना आङो म'म' अर्दार खालामनो सानदोंमोन माबाफोर माबा दं नामा अफारफोर दङ नामा जेन'बा ओरैनो डिस्काउन्टफोर म'म'जों लोगोसे दस्रा जिनिसफोर मोनफानाय मोनजाफानाय दङ नामा दिनै आंनि एड्रेसा दल'गाव बे चि आइ टि खाथि

हरनो हागोन म'म' औ म'म'